दाळी खतखतें शीत दाळ बटाट्या कापां वांयग्यां कापां वांयग्यांची भाजी बटाट्याची भाजी कॉलिफ्लावराचें लोणचें मागीर तोराचें लोणचें मागीर सुंगटां सुंगटां भाजलेली सुंगटां तवा फ्राय तव्यार भाजिल्ली लेपो इसवणाची पोस्तां इसवणाची कडी शोले मशरुमाची चिली मशरूम भाजिल्ले बट चिकन बट चिकन बिर्यानी पुलांव फ्रायड रायस चावमीन चिकन चावमीन पनीर चिली पनीर फ्राय पनीर पालक पनीर मटर पनीर सजी कॅबेजीची भाजी खतखतें मणगणें मोको मोग्याची भाजी मोग्याची भाजी स्वीटकॉन आनी खूब अशी पदार्थ आसा जी हांव सांगपा सुद्दां शकना म्हणजे तोंडाक सुद्दां लाळ येयली बेस्ट